मैगं थाइगं मैगं थाइगं फानहैनायावबो जेनबा मुला मैगं फोनाय लाफा मैगं फाननाय बेफोरखौबो अबेखौबा फानहैबा अबेखौबा हासार बारा बबेबा जाथिथि होननानै बायग्राफ्रा बासिलाङो आरो बेसर फानहैयो बेसरखौबो बिदिनो बेना बोरैबाथारहाय जाथि थि होननानै बासिलाङो बायग्राफ्रा मुगैलांयो आरो जोङो लाफा मैगं लाव फिथाय बायदिसिना जोगोनाद फिथाय फानहैयो बेखौबो बिदिनो होनो बारा मोजां नङाहाय बेना होननानै जाग्राफ्रा बासिनानै थाङो होनबाबो जों लांनानै फानहैयो जोगोनार बिजौ लाव जोगोनार बिजौ लाव बिजौ आरो खुमब्रा फिथाय जोगोनाद फिथाय फानहैयो बेखौबो बासियो बायग्राफ्रा बेना बारा मोजां नङाहाय बेनिखौ दाबाय होनलाय लायो बायग्राफ्रा आरो जोंहा बेखौ फानाबानो फैसायानो गैया फाननानै जाथारनांगौ जेरै लाव मैगं लाफा मैगं बेसर मैगं आरो फानहैनांगौ जायो आरो दुन्दिया बेफोरखौबो लांनानै फानहैयो मुला बेदर मुला बेफोरखौबो फानहैनांगौ जायो जोंहा दाना फानहैनानै जोंहा गरसे गरसै दस्रा संख्रि फानलु सोलायनानै लाबोनांगौ जायो मुला फोयो लाइ फोयो लाफा फोयो दुन्दिया फोयो बेफोरखौनो फुनानै फानहैबा बेना बारा मोजां नङाहाय बेनिखौ बायजाया होनजालांबावयोसो बायग्राफोरजों जोंहालाय बे फ्रियावबा जा बिफाङाव रज'दों बेखौसो हैदों जेन'बा जों हासारबो होया जाथि जुथि बेनिखौ बायनाङाहाय होननानै बासिलाङो मानसिफ्रा बेखायनो जोंहा दा होनबाबो जोङो लांनानै फानहैयो मालाय जाय मिनथियो लकेल सोहाय बे जानांगौ होननानै जाहैयो जाय बुजिया बेबायदि जाथि थि मैगंखौ बायनाङा दाबाय बेबायदि होनलाङो मैगं थाइगं फानग्राफ्रा आरो बे मैगं थाइगं जाग्राफ्रा मालाय बासिलायो जोंहाथ' बासिबाबोथ' फानहैनांगौ मुला फानो लाइ फानो लाफा फानो आरो बेसर फानो आरो बेसरनि दिनाव बेसर फानो दुन्दिया फानो सामब्राम फानो बेखौबो बासिलांबावो जेन'बा बायग्राफ्रा बेना बारा मोजां नङाहाय बेनिखौ दाबाय फै जोंहा बैयाव लायसै होनलाय लायो बिसोरो होनबाबो जोंहा फानैनांगौ जायो ना लाफा मैगं लाइ मैगं आरो मुला मैगं अल कफि फुल कफि बेफोरखौबो आबादाव मावनानै फानहैयो लकेल होननानै सोरबा बायना जानसै सोरबा बेना जाथि थि थारहाय जाथार जानो नाङा दाबाय बेनिखौ होनबाबो मालाय सोरबा सोरबा बायनानै लाङो बेखौनो फानहैयो जोंहा बेखौनो फाननानै जोंहा बेजोंनो संख्रि फानलु सोलायनानै बानलुफोर संख्रिफोर लाबोथारनांगौ मैगंखौ फाननानैनो बिस्रा बासिलांसै मालाय बिनि मैगंखौ दाजाहाय बिना बारा मोजां नङा बेना जाथि जुथिसो हासार गैयैसो होननानै लांला बेखायनो जोंहा होनबाबो फानहैनांगौ जानानै जोंहा फानहैयो संख्रि बानलु सोलायनानै लाबोनांगौ बे मैगंखौ फाननानै मुला लाइ सिना लाइ अल कफि फुल कफि बेफोरखौ फानलाबायजोबनानै फानहैबाबो फानग्राफोरजों बासिलांजायो बेना बारा थिग नङाहाय मैगंया दाबाय नोंसोर जोंहा फै बैखौ लाहैनसै होननानै थांजानसै जोंहा दुखु मोननानै थानसै दा जोंहा बेफोरखौ फानाबानो संख्रि फानलु बायनानै सोलायनानै लाबोनो गैया बेखायनो जोङो फानहैयो आरो जा जोंनि न'नि मैगं फसलफोरखौ जेन'बा जाथिबाबो माबाबाबो जेनोबा मोजां नंजोबाबाबो मुला बेदरफ्रा मोजां नङाबाबो थेवबाबो लाफाफ्रा मोजां नङाबाबो जों फानहैयो बासिजाबाबो फाननानै जोंहा बेखौनो सोलायनानै गोदान लाबोनो होननानै जोंहा लाङो बासिबाबो जों फानहैयो आरो हाथाइयाव थांनानै जोंनि थिनालि बाजाराव जोंना बाजाराथ' जेबो गैयै थिनालि आनो एसे गोजान जायो बायै बायै लांनानै फानहैयो जोगोनार बिजौ लाव बिजौ बेफोरखौनो फानहैलाबायो जोङो सबाय बिमा थायबा सबाय बिमा मेसेंनि दैलांनि बेफोरखौ फाननानै बेनि बदल जों दस्रा जिनिसखौ सोलायनानै लाबोबाय नआव जानो थाखाय जेन'बा संख्रि नांगौ बानलु नांगौखौ मैगंजों सोलायना लाबोफिनो जोङो बासिबाबो जों फानहैयो आरो